दिस कॉल इज नओ बींग रिकोर्डेड हैलो हांजी

हा हा नालो छा हुयो हुननि जो हुननि जो नालो छा आहे हा हा हा सुञातो हां जी हा जी जी जी हा

अछा तव्हांजो नालो छा आहे पहिरियों त ओके रहंदा किथे आहियो तव्हां अछा उमिरि छा अथव ओके ओके त अॻुमें किथे कयो अथव तव्हां नौकरी कई अथव जॉब कयो अथव कहिड़ी ॻाल्हि जो अनुभव अथव ओके अछा जॉब जे लाइ हा त उते बि सही आहे मां पुछां थी कयां थी तव्हांजे लाइ कोशिशि पर अॼुकल्ह छा अॼु जी तारीख़ में एक्सपीरिंयंस वारा माण्हू जिते किथे था खपनि कि थोरो नॉलेज हुजे अनुभव हुजे ठीकु आहे तव्हांखे कान्हे कोई ॻाल्हि न आहे मां तव्हांजी ज़रूरु मदद कंदमि पर मुंहिंजी कमीशन हिनमें लाॻू अथव मां कमीशन वठंदी आहियां माना इहो न तव्हांजी आहे जॉब मां कराए थी ॾियांव सुठे नमूने ज़ॉब कहिड़ी दिक़त न ईंदव स्टार्टिंग शुरूआति खां ॾह हज़ार तव्हांखे मिलंदी हुजे सैलेरी ॾव ॾह हज़ार पर तव्हां जीअं त जॉब घुरी हुई तव्हांखे मूंखे अढाई हज़ार ॾियणा पवंदा हा छो त मां तव्हांजी दोस्त आहे जेकी नीता फ्रेंड हुनखां बि वरिता हुआ ऐं उह थोरी एक्स्पीरिंअस वारी हुई उनखे थोरी सुठे लेवल जी जॉब मिली पंदरहनि खां चालू थी हुनखे पंदरहां हज़ार था मिलनि ऐं तव्हांखे उते सभु नॉलेज डींदा कीअं वर्क करिणो आहे सभु समुझाईंदा इश्टर्टिंग ॾह हज़ार खां वठी तव्हांजी शुरूआति थी त इन हिसाब सां मां तव्हांखां वठंदमि त सही ज़रूरु हा मुंहिंजी कमीशन अढाई हज़ार रहंदी जी हा हा जी जी ऐं ॿुधो समय टेम अथव टाइमिंग अथव हा उहो मैन अथव ॾहें खां राति जो अठ इहो टाइम तव्हांखे पाइंदो हुनमें तव्हांखे लंच टाइम बि मिलंदुव अधि कलाकु विच में जी जी हा हा न हा हा हा हा ॾींदव तव्हांखे इहो ॻाल्हाइणो सभु त तव्हां पहिरियों मूंसां अची मुलाक़ाति कयो मां तव्हांखे हिन बारे में सभु समुझायां थी ठीकु आहे ओके सूमर ॾींहुं मिलिजो ॾहें बजे ओके जी